मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां हाईवे शहर जो रहणु वारो आहियां मुंहिंजे घर जे पासे में ॾाढी सारी शयूं आहिनि ॾाढा सारा मार्केट आहिनि मार्केट में ॾाढी सारी शयूं आहिनि जीअं खाइण पीअण जी ऐं कपिड़नि मार्केट जी उते डेली बेसिस पे ॾाढी भीड़ थींदी आहे ऐं ॾाढी गंदिगी थींदी आहे खाइणु पीअण जी शयुनि ते ॾाढी गंदिगी थींदी आहिनि मुंहिंजो सुझाव हीअं ई आहे की मां हिकु पंहिंजी टीम ठाहे करे हर हिकु माण्हू खे चई करे पंहिंजी टीम खे गॾु वञी वठी हली करे हिकु हिकु माण्हू खे अवेयर करां की डस्टबिन जो उपयोगु छा आहे पंहिंजी लाइफ़ में पाण कीअं अपने पाण जे आसे पासे खे साफ़ु सुथरो रखी करे पाण कीअं पंहिंजी सिहत खे सुठो था रखी सघनि सुठो रखी सघूं था मां पाण हिकु वाट्सअप ते ग्रुप ठाहे करे हिकु हिकु माण्हू खे एड करी करे हुननि में हिकु हिकु माण्हू खे अवेयर था करे सघूं की साफ़ु सफ़ाई जो छा महत्व आहे पंहिंजी लाइफ़ में पाण खे कीअं डस्टबिन यूज़ करिणो आहे खाइणु पीते खां पोइ हर हिकु कचरे खे हिन डस्टबिन में फिटी करिणो आहे ईअं हिकु हिकु माण्हू खे हिकु हिकु माण्हू खे चई करे हुननि खे सम्झाए करे पाण पंहिंजी रक्षा था करे सघूं गंदी ग किनी किनी बीमारियुनि मां